ओना मे इसकुल नहि रहै गरीब रहै पढ़ै नहि पाललकै धिया पूता के नहि लाइट रहै नहि अथी रहै ग आबके ज़मानामे धिया पूता कहै छै पढ़बै लिखेबै तब ने अथी करबै ग पहिलुका जमाना जेकाॅं नहि बेकार जीबै आब किछु सुविधा भेलै लाइट छै गाड़ी छै घोड़ा छै पहिलुका जमानामे गाड़ी घोड़ा रहै नहि लोक पैढ़ नहि सकलै ग दुखिया रहै कतय सॅं पढ़तै लिखतै ग पोता अपन इसकुल जाइ छै पढ़ै छै लिखै छै रहै छै ग आब साइकिल खड़ा छै ग साइकिल छै अपना धिया पूता गेल ओहि साइकिल सॅं पहिने तऽ ओते कोनो सुविधा रहै नहि से लोक अथी गाड़ी घोड़ा के कसैबतियै ग गरीब लोग रहै तऽ कतय सॅं तऽ पढि नहि पेलियै हम साइकिल छै ग छै ग ओ छै अपन धिया पूता के सुपौल सहरसा गेल पढ़बै लिखै लए अपन छै ग मूर्ख छियै ग मोबाइल नम्बर हम जानिते नहि छियै किछु जानिते नहि छियै ग त अपन पढि लिख के अपन रहल ग आ की हम सब रहियै गेल बाप गरीब रहै कतय सॅं पढ़ैबतियै लिखबतियै ग तऽ इसकुल के कोनो अथिए नहि रहै बस कोनाके रहियै कोनो साधन नहि रहै इसकुल के